आम जनता जे लाइ सरकार खे चङो कुझु सोचणु खपे जीअं लोकल ट्रेनुनि में गर्दी केॾी हूंदी आहे कंहिं महिल कोई हलंदी ट्रेन मां किरी थो पवे कंहिंजो पेरु थो कटिजी वञे कंहिंजो कोई एक्सीडेंट थी थियो वञे इन करे जेकरु गवर्मेंट उन जॻहि ते ॿिनि जी जॻहि ते चारि ट्रेनियूं वधीक हलाईंदी त ॾाढी सुठी ॻाल्हि थींदी तीअं ई आहे प्राण ते ॻाल्हि जीअं भई माण्हू ॾींहो ॾींहुं वण कटींदा था वञनि जेतिरा वण कटजंदा वेंदा ओतिरा त माण्हू लॻाइनि बि कोन था उनसां ऑक्सीजन थी घटि थींदी वञे उहो असांजे प्राण ते केॾो नुक़सान थो थिए उनसां पोइ वरी जीअं बीमारियूं बि वधंदी थियूं वञनि जीअं वण कटींदा वेंदा तीअं ऑक्सीजन घटि ऑक्सीजन जी लेवल घटि थी थींदी वञे उन हिसाब सां वरी डॉक्टरनि जूं इलाज बि ओतिरा कोन आहिनि जेतिरा डॉक्टरनि जा इलाजु आहिनि उहो सभु डॉक्टर जाम परे परे आहिनि